दूरसंचार वेवस्थेंत काळा प्रमाणें बदल जाल्लो आसा आदीं लोक पत्रां बरयताले मागीर पोस्टमॅन तीं पत्रां घेवन घरां घरांनी भोंवतालो वाचून दाखयतालो लोकांक काळ जसो फुडें गेलो मागीर टेलेग्राफ आयलो म्हणजे पत्र केन्नाय एक एक म्हयनो वयतालो तो आतां एक दिसा भितर पावूंक लागल्या आनीक जसो काळ फुडें गेलो तसो टेलिफोन येयले मागीर ते अशें गोल गोल गुंवडावन गुंवडावन मागीर ते फोन करताले मागीर एसटीडी कॉयन बॉक्स म्हणून आयलें म्हणजें एक दोन रुपयाचो कॉयन घालप एक दोन मिण्टां उलोवप मागीर फॅक्स म्हणून आयलें म्हणजें हांगासरल्यान तुमी केल्यार म्हणजें पत्र दिलें काय तें थंय रिसीव जातालें अशें ऑनलायन मोड तशें आसलें मागीर हळू हळू बटनाचे मोबायल येवपाक सुरू केले मागीर टू जी आयलें थ्री जी आयलें फोर जी आनी आतां फायव जी येयलां मागीर बटनां गेली हळू हळू टच स्क्रीन जालो पयलीं सेमी टच स्क्रीन आसलो म्हणजें अर्दे बटन आनी अर्दें टच स्क्रीन मागीर फुल टच सक्रीन आतां फोन येवपाक लागले आनी आतां आतां एका जाग्यार रावन खंयसरूय खंयच्याय जगाच्या पाठेर तुमी फोन करूंक शकतात मागीर कोणाक ईमेल करपाक जाय एसएमएस करपाक जाय एक मिण्टां भितर तें हांगासरल्यान खंयच्या जगाच्या पाठेर तुमी धाडूंक शकतात मागीर मेल सिस्टम आयली खूब कितें आतां काळा प्रमाण बदलत गेलें